औ बे खारिगावनिफ्राय सामथायबारि थांग्रा लामाखौ नों मोनथियो नामा आङो फैफेराखै नालाय आनदायदों आरोना खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा ए अ औ औ आं दिनैसिम फैफेराखै नालाय नै बेयाव सामथायबारियाव थांनांगौ मानसि लोमजानाय लायनो नायनो नागिरदों नालाय बेखायनो माबा फैफेराबाबो फेनांबाय आरो ए लामायाबो माथो गाज्रिसो होननाय खोनादोंमोन आंलाय दै थालाबायदों होननाय हा लामाखौ मानसिफोरा गाज्रि होननानैसो खोनथादोंमोन नालाय ए अबावबा माथो दै लोमनाय दं दालां बेबायदि होननाय खोनाला बायदों आंलाय थांजाया बेबायदि होननाय खोनादों ओमफ्राय उसुबिदा जादों आरो आं ओमफ्राय आरो फैफेरैखाय आनदायबायबो आङो ए आंहा मोनथियैखाय बिदिनो मानसिफ्राबो जात जात होनो मिनथिया ओंखायनो औ औ दे नों औ औ जागोन दे जागोन ओमफ्रायो नोंथाङाबो थांग्रो थांखागोन नामा सामथायबारियाव ए होमबालाय मोजां जाबायना ज' लोगो मोनसिगोन ने ओं लामाया एसे एसे दैज्लांखाय दै थादोंना ओंखायनो गारि सालायनायाव एसे खस्थ' जादों आरो दै बांद्राय मोजां नङैखाय लामाया मानसि लोमजानाय लिंहरदों नालाय लायनांगौ बेखौनो ओंखायनो फैफेरैखाय नोंखौ लोगो मोनाबाथ' आनदायसिगौसोमोन आं रावबो गैया औ औ लामाया अबावबा अबावबा दै दंमारो माथोलाय दैज्लां बोथोर नालाय ओं थाखागोन आरो बेलाय ओमफ्राय मानसिफ्रा जा गारिफ्रा थांजाया माया होननायखाय आंहा जा बोरैबा मोनदोंमोन आरो दा माथो नुफैबाय आं फैनानै एसे मोजाङानो बे गाज्रिद्राय नङा आरो थौ होमबालाय ज' थांलायनोसै जोंहा दे होनबा ओं दे दे